कैमरा जे जतय जे छै कैमरा तक कैमराक बात छै ओ अभी हम जाके सहरसा ज़िलामे कैमरा ख़रीदलहुॅं आर ओकर जे छै कैमरा जे यऽ नीकोन कम्पनीक यऽ आर ओकर जे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा यऽ जे जाहिसॅं हम फ़ोटो खीचै छी तऽ बहुत अच्छा क्वालिटीमे हमरा देखाबै यऽ आर हम जे छै ओकरा पिक्चरक निकालिक घरमे अपन लगाबै छी